पंद्राहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह छवीह झान्यरी ई उणिवीह सौ पंजाहु चारि अगस्ट उणिवीह सौ सतरि छह मार्च उणिवीह सौ सठ पंज अप्रैल उणिवीह सौ नबे